अंजी में बुक पढ़ी दी ऐ ओह् ऐ साड्डी आखी सकने आं अस कृष्ण लीला पढ़ी दी ऐ मतलब तुस दिखी सकने कि कृष्ण लीला केहो जेही ही ते फिर कन्नै ई जदूं कृष्ण दा जन्म होने आह्ला हा ओह्दे कोला पैह्ले जेह्ड़ी आकाशवाणी होंदी ऐ ओह्दे बिच एह् दस्सेआ गेदा ऐ कि इक भ्राऽ जेह्ड़ा अपनी भैन गी पैह्ले इ'न्ना प्यार करदा हा जेह्ड़ा ओह्दे पर आंच निं आन दिदां हा ओह् अपनी मौत दी खबर सुनियै कि हां भाई मेरी गै भैन दा जेह्ड़ा मुड़ा होग ओह् मिगी मारने आह्ला ऐ एह् खबर सुनियै उ'न्ने अपनी भैन गी पैह्ले बंदी बनाया ओह्दे बाद ओह्दे जि'न्ने बच्चे होंदे गे यानि कि जि'यां आखे दा हा कि देवकी का सातवां पुत्तर ओह्दा वध करग ते उ'न्ने छेऽ बच्चें गी इ'यां ज'म्मदे गै मारी ओड़ेआ ते तुस सोची सकने कि एह्दे च कहीं कहीं कहीं ना किते ना किते अज्ज दा कलयुग दस्से दा जेहदे च एह् दस्से दा कि जि'यां कंस ने जि'यां अपने भैनें दे छेऽ बच्चें गी मारेआ छेऽ सत्त बच्चें ई मारेआ होर ओह् बी इ'यां बिना किसै अफसोस दे ओह् जि'यां अज्ज दा टैम चला दा अज्ज कोई कुसै ई मारू ओड़दा ना ते ओह् अफसोस निं करदा क्योंकि ओह् सोचदा इसी मारने कन्नै शायद मिगी फायदा होग ते ते अज्ज ओह् टाइम चला दा जि'यां अस कृष्ण लीला दिक्खा दे हे कि जिस बेल्लै इक भ्राऽ ने अपनी भैन दे बच्चे गी मारेआ मामा लग्गेआ ओह् इक मामे ने जिसी अपने भरतियै जि'यां बी भरतियें मारेआ ओह्दे बाद जंदू कृष्ण दा जन्म होया जां भगवान कृष्ण आए जि'यां भगवान कृष्ण आए ओह्दे बाद केह् होया कि सारे द्वार अपने आप खु'ल्ली गे जि'न्ने बी उत्थें सैनिक बैठे दे ओह् आपूं सेई गे ते कि'यां हून कृष्ण दे पिता ने उसी टोकरी उप्पर बैठाया उसी बठालियै अपने कन्नै लेइयै गया उस दिन तुसें बी दिक्खेआ तुस क्हानियां दिक्खने होने पढ़ने होने कि आंधी तुफान चला दा हा बिल्कुल बी लब्भा दा दा निं हा बाहर चला दा केह् ऐ कु'न आ दा कु'न जा दा कुछ निं लब्भा दा हा फिर बी ओह्दे बाद बी ओह् बी उस बरखा च खा'ल्ली अपनी बच्चे दी जान बचाने आस्तै ओह् गोकुल च निकली जंदे न रस्ते च शेषनाग जेह्डे़ हैन ओह् कृष्ण दी जेह्ड़ी ऐ ओह् रक्षा करदे न क्योंकि विष्णु भगवान दा अवतार हे शेषनाग कन्नै कन्नै जंदे न लेकिन वासुदेव गी कक्ख निं पता होंदा वासुदेव गी समुन्द्र पार करना होंदा ते समुन्द्र अपने आप ई साइड उप्पर हटी जंदा एह् ही उस कृष्ण दी लीला ते एह् ही उस विष्णु भगवान दे अवतार दी लीला कि हर प्रगति दा जेह्ड़ा नियम हा उत्थें ओह् पुट्ठा पेइया क्योंकि जि'न्ने प्रगति दे बनाए दियां चीजां न ओह् सारियां उस भगवान ने बनाई दियां हियां सब कुछ पिच्छे हटदा गेआ ओह् उस टोकरी च कृष्ण गी बठाइयै अग्गें जंदे गै जि'यां गोकुल पुज्जे मां यशोदा गी उसे दिन कुड़ी होई दी ही उ'नें कुड़ी चुक्केआ अपनी टोकरी च पाया ते भगवान श्री कृष्ण गी उत्थें रखेआ ओह्दे बाद जि'यां ओह् बापस आए जि'यां उ'नें बापस अपने कारागार च कदम रखेआ उस बेल्ले सारें ई होश आई सारे उट्ठिये सारे सोचन कि अस सुत्ते दे केह्ली हे अस कि'यां सेइये ते कंस गी चली जंदा सनेहा कि आं भाई ओह्दा इस बेल्लै पुत्तर निं आये दा उस बेल्लै कुड़ी होई कंस बी जेह्ड़ा ऐ ओह् थोह्ड़ा अचमजंस आई जंदा कि कुड़ी होई दी मि ते आकाशवाणी ने आखेआ हा मुड़ा होना एह् केह्ड़ी लीला ऐ उप्पर आह्ले दी फिर बी ओह् जंदा ते उसी मारने दी कोशिश करदा ते उसी बेल्लै जेह्ड़ी साढ़ी लक्षमी माता ऐ ओह्दा अवतार प्रकट होई जंदा माता उसी आखदी कि तेरा जेह्ड़ा काल ऐ ओह् जन्म लेई चुके दा ओह्दे बाद जि'यां गोकुल पता चलदा कि हां भाई इत्थें कृष्ण दा जन्म होऐ दा सारे खुशी रौहंदे न सारे खुशियां मनांदे न दिक्खदे न मेला लग्गे दा उ'त्थें नाच गाना सब कुछ चला दा सब कुछ चला दा उद्धर उ'आं गै कंस केह् करदा कि इक साजिश रचदा ओह् केह् करदा ओह् अपनी भैन गी आखदा जेह्ड़ी आखदे न उसी ताड़का गी आखदा कि तू जा ते जि'न्ने बी बच्चे हू'न ज'म्मे दे न उ'नें ई मारी आ क्योंकि उं'दे चा इक बच्चा ओह् ऐ जि'न्ने मिगी अग्गें जाइयै मारना ताड़का जंदी ओह् सारे बच्चें गी अपना जैह्रीला दुद्ध पलांदी ऐ ते मारू ओड़दी पर जि'यां श्री कृष्ण गी चुक्कदी अपनी छाती कन्नै लांदी उ'आं गै ओह् तड़फी तड़फी उत्थें गै मरी जंदी ते जेह्डे़ कृष्ण लला दे मां प्योऽ होंदे मां यशोदा मैया उसी तुप्पदे तुप्पदे जंदी कि मेरा नि'क्का हारा लाल कु'त्थें चली गेआ उसी तुप्पदे न इ'यां उ'नें ई पता चलदा कि कोई चड़ैल आई दी ते पूरे उद्धर राक्षसनी आई दी पूरे ग्रांऽ दे बच्चें ई मारा दी ते होर घबराई जंदे न ओह् ओह् जांदे न ओह् केह् दिक्खदे न कि नि'क्का हारा कृष्ण ताड़का दे उप्पर बेहियै खे'ल्ला दा ते इ'यां गै कृष्ण दी लीला जेह्ड़ियां चलदियां रेहियां चलदियां रेहियां मतलब जि'न्ने बी वार ओह्दे उप्पर आए ओह् सारे वार जेह्डे़ हे नकाम होई गे ओह् टाइम बी आया कृष्ण गी सप्प कोला डसाने दी कोशिश कीती लेकिन जि'यां सप्प ओह्दे गले उप्पर आया ओह् गल्ले दा हार बनी गेआ मतलब तुस सोची सकने कि साढ़ा सनातन धर्म एड्डा धर्म ऐ जेह्दे बिच कोई कुछ बी निं करी सकदा किताबें च ग्रन्थें च हर चीज च लिखे दा कि जिस चीज दी शुरूआत उस शरीर दा अंत बी होना लेकिन साढ़ा सनातन धर्म ऐहो जेहा धर्म ऐ जेह्दी ना शुरूआत होई ते एह्दा अंत कि'त्थें लिखे दा कृष्ण लीला च ओह्दे बाद राधा रानी आंदी राधा रानी तुसें दिक्खने कि अस इक ना कहावत ऐ कृष्णा आस्तै उस कहावत च एह् लिखे दा कि मीरा जेह्ड़ी ही उ'न्ने कृष्ण गी कृष्ण दी भगती कीती उ'न्ने कृष्ण गी अपना बनाया ओह्दे बाद च रुक्मणी ही उ'न्ने कृष्ण कन्नै ब्याह करियै उसी पति बनाया लेकिन जेह्ड़ी राधा रानी ही उ'न्ने कृष्ण गी कृष्ण गै रौह्न दित्ता ओह् ना ही ओह्दी अर्धांगिनी बनी सकी ना कुछ ओह् खा'ल्ली इक प्रेमिका ही उसी सिर्फ प्रेम करदी ही होर उस प्रेम दा भाव इ'न्ना पवित्तर भाव हा कि बिना इक दूऐ ई हत्थ लाइयै बिना इक दूऐ गी स्पर्श कीते दे उं'दा प्रेम भाव इ'न्ना बधिया ते अज्ज पूरी दूनिया जेह्ड़ी ऐ ओह् कृष्ण ते राधा दी मिसाल दिंदी ऐ अज्ज जंदू कृष्ण दा अस नांऽ लैने न ते अस आखने आं राधे राधे होर राधे राधे करने कन्नै कृष्ण जेह्डे़ न ओह् प्रसन्न होंदे न क्योंकि कृष्ण दा इक आखना हा कि जेह्ड़ा प्रेम ऐ ओह् प्रेम ऐ इक दूऐ दे आखदे न चेहरे उप्पर कुसै दी शकल उप्पर कपडे़ उप्पर पैसे उप्पर नेईं आई सकदा एह् जेह्ड़ा प्रेम ऐ एह् बस होई जंदा किसै दी सीरत च किसै दी गल्लां च किसै दे नूर च किसै दी खूशबू च प्रेम दा भाव जेह्ड़ा भाव ऐ ओह् सब तू बड्डा भाव ऐ जिंदगी च प्यार कि'यां करदे न ते प्यार दी अगर कसम बी अस खन्ने न ओह् कृष्ण ते राधा दी ऐ क्योंकि ओह् प्यार जेह्ड़ा हा ओह् अटूट प्यार हा उस प्यार गी दिक्खियै लोक रौंदे न कि राधा जेह्ड़ी ऐ उ'न्ने अपनी पूरी जिंदगी खा'ल्ली कृष्ण कृष्ण कन्नै बताई ते किसै बी बंदे ई उ'न्ने दिक्खेआ नेईं एह् हा साढ़ा सनातन धर्म